हैलो नमस्ते मैडम जी मैडम जी अं'ऊ अंकु राम बोलै ना अं'ऊ अंकु कुमार बोलै ना ठीक ठाक तुस सनाओ ते तुस शालू मैडम होर बोलै नी आं ते तुस कूह् नाला आह्लियां मैडम होर बोलै नी आं निं जेह्ड़ियां इत्थें लग्गी दियां स्कूल हां कम्म इ'यै कि अं'ऊ तुंदे कश औंदा हा निं ओह् सिक्खने गी डांस ते म्यूजिक सिक्खने गाने सिक्खने गी औंदा निं एह् पुच्छना हा क्लासां हा अच्छा ते इ'यै टाइम ऐ अगर में नेईं नोया इस टाइमें'र में अच्छा मैडम जी थुआढ़े कश होर बी जागत आवै दे होने अच्छा ते इं'या शैल सिक्खै दे ओह् आई जंदा उ'नेंगी गाना ते ठीक ऐ ते कन्नै ओह् इक मेरा दोस्त बी आक्खै दा हा कि में बी औना ते फीस केह् ऐ हां इक्कै अजें दो त्रै होर बी औने ब छड़ी डांस दी म्यूजिक बी अलग अच्छा मतलब बक्खरियां बक्खरियां नेईं इक्कै न ते फ्ही अगर तुसें पढ़ाना होऐ तां बी म्युजिक सिक्खना होऐ तां दो ज्हार म्हीने दी फीस जां पूरे सालै दी अगर कुसै बच्चे छड़ा म्यूजिक सिक्खना होऐ तां ज्हार रपेआ अस गरीब न पूरे सालै दी करी ओड़ो अच्छा ठीक ऐ मैडम जी ठीक ऐ